لوگوں کو ہیلتھ کیئر سروس کے لیے سائے میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے سرکاری ہاسپٹل کو ترجیح دینے سے زیادہ لوگ پرائیورٹ ہسپتالوں کو ترجیح دیتے ہیں سرکاری ہسپتالوں میں ضروری سامانا سامان اور اس کے علاوہ سرکاری ہسپتال میں مریضوں کو اچھی طریقے سے سے ان کے کاپریٹ نہیں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سرکاری ہاسپیٹل میں ڈاکٹروں کی کمی ہے نرسیس کی کمی ہے اس کے علاوہ سرکاری ہاسپٹل میں میں اتنی زیادہ فیسلٹیز سہولیات نہیں ہے جس کے بجائے بجائے بد ہے بلکہ پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں اچھی سہولیات ہے اچھا کھانا ہے اچھا پینا ہے اس کے علاوہ اچھے ڈاکٹرس مہیا کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اسے سرکاری ہسپتال کے بجائے لوگ پرائیویٹ ہاسپٹل کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں